हैलो ठीक ऐ तोस सनाओ हां आक्खे दा ते ऐ जाना तुसें हां भी जाना पौना जन्नें आं कोई इक बजे हां इक भी डेढ़ बजे हारे जन्ने आं अस घरा दा हां कन्नै भी बकरियां बद्धी दियां निं छिल्ला उनें लेआइयै ते भी जन्नें आं हां लेना पौना भी सेब लेईं लैन्ने आं बिंद हारे बिंद हारे केले लेई लैन्ने आं हां उत्थुआं लेईं लैगे कोई गल्ल निं हां ऐ महा तुस मिगी आला देई लैओ जेल्लै निकलगे नि घरा आई जागे तौले भी चार बजे हां हां कोई गल्ल निं ठीक ऐ